एतुका स्वास्थ्य ठीक छै डाक्टर बैद्य डाक्टर बैद्य लग गेलहुॅं स्वास्थ्य बढ़िऑं भेल भला बुरा अथी ठीके छै वएह कि कहै छै भला बुरा ठीके छै डाक्टर बैद्य लऽ अपना गेलहुॅं तऽ अपना दवाइ बीरो देलक अपना एहिसँ अपना ठीक रहल ठीक रहला के बाद अपना कोनो चीज अथी रहल जाँच ताँच तऽ अगर रहल तऽ बाइलि जगह भेजलक तऽ मिला जुला कऽ ठीक छै

लोक के हउवए सर्दी बोखार लोक के लागि गेल तऽ अपना देखाए देखलक अपना देखाए कऽ अपना दबाइ बीरो देलक तऽ अपन ओ सही ठीक रहल ठीक रहल अपन तऽ कि कहै छै डॉक्टर रे बैद्य डॉक्टर एक भला ठीके छै एतऽ बच्चा आर के सर्दी बोखार भेल तऽ लए कऽ अपना देखाए लेलहुॅं तऽ ठीक रहल अपन बड़ बढ़िऑं बड़ सुन्दर अपन रहल एकर तऽ भला बुरा ठीके छै वएह जाँच अहाँ जाँच आओर जे होइ छै तऽ बाइलि अपना भेज देलक ठीक छै